ہمارے علاقے میں کچھ ایسے کاروبار ہیں جو کہ شروع کیے جا سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے علاقہ میں پانی کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس میں بجلی کا کاروبار کیا جائے یا فیکٹری لگائی جائے تو بہت اچھا ہوگا اس لیے کہ یہاں پانی بہت سی رہتی ہے اور پانی پہ بجلی بنا کے کاروبار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہاں کا کام بہت اچھا ہوگا اوروں کے لیے یہاں ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں بالکل دیہات علاقہ ہے اور یہاں پانی کا ہی کام اچھا ہوگا اس سے کہ بجلی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے ایک دوسرے جگہ بھی آسانی سے پہنچ سکتی ہے اس لیے کہ یہاں بغل میں بہت بڑی ندی کوسی ہے جو کہ ہر وقت پانی رہتا ہے اور بجلی کا فیکٹری یہاں پانی کا بن سکتا ہے اس سے یہاں کے لوگوں کو بھی کام کرنے میں مزدوری کرنے میں آسانی ہوگی اور باہر جانے کا بھی کوئی دقت نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں کاروبار ہوتی ہے تو ایک بہت اچھی چیز ہوگی